पहिलुका जमाना एहन रहै कि से डिबिया बारैत रहै लालटेन बारैत रहै आब एहन जमाना अयलै कि लेन छै तार बड़का छोट रिसिविंगसँ बात हुए रहै आब जे छै तकरबाद भेलै छोटका मोबाइल छोटका मोबाइलसँ बड़का मोबाइलसँ वीडियो कॉलिंग बात होइ छै घरे बैठल संसार देखै छै बहुत बहुत असुविधा एहन छै कि से गली गलीमे भेपर लागल छै लाइट जलै छै पहिले अँधेरा रहै